ہمارے بہار میں بہت سارے کرکیٹر ایسے گزرے ہیں جو بڑے بڑے نام کمائے ہیں اور بڑے بڑے گیم کو جیت کے لے کے آئے ہیں اور بڑے بڑے اونچے پہ رہے ہیں ہمارے بہار میں بہت سارے ایسے گیم کھیلنے والے ہیں جو بہت ہمارے بہار سے نکلے ہیں اور ہمارے بہار میں کھیل کا بہت اہم چیز ہے جو لوگ گیم کو اچھے سے کھیلتے ہیں ہمارے بہار کے اندر جو جوکہ کرکٹ کا بہت ہی پسندیدہ ہے خاص طور پہ انڈیا پاکستان کا اور جو ہے جب میچ آتے ہیں تو بہار کے لوگ بڑے مزے سے دیکھتے ہیں وہ گیم کو چاہے جیتے کوئی ہارے کوئی اس سے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن بہار کے اندر ابھی بھی گیم کے گیم کو لے کے بہت اچھے سے گیم کو دیکھتے ہیں اور کھیلتے بھی ہیں تو بڑے بڑے کھیلنے والے گزرے ہیں جوکہ ہمیں نام پتہ نہیں بس یہی ہے کہ ہم لوگ جانتے تھے جانتے ہیں کہ بہار سے بہت بڑے لوگ گیم لے